स्मार्टफोन में जीवन को काफी बेहतर बनाया है जैसे कि हम मैं अगर भारत में हूँ तो मैं यू एस ए में कॉल करके बात कर सकता हूँ हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है यह फोन में ही स्मार्टफोन नहीं पाया जाता है हमें घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये भी स्मार्टफोन में है कैमरा हो गया हमें अगर अपनी आवाज रिकॉर्ड करना है या किसी चीज़ के बारे में लिखना है या फोटो खींचना है फिर हमें कोई डॉक्यूमेंट एडिट करना है या हमें गाने सुनना है मूवी देखना है या फिर हम किसे पैसा भेजना चाहते हैं तो इसके द्वारा हम हाँ स्मार्टफोन के द्वारा ये सारी क्रियाओं को हम कर सकते हैं और साथ में ही अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना है रिसर्च रिसर्च करना है तो ये भी हमारे लिए बहुत ही काम का है हम फोटो एडिट करने से लेके वीडियो बनाने तक वीडियो कॉल करने तक या किसी को ईमेल भेजने से लेकिन उसे पढ़ने गाने सुनने या फिर कोई किताब पढ़ने तक हम स्मार्टफोन का यूज करते है इसी तरीके से और भिन्न भिन्न भिन्न कारण के लिए स्मार्टफोन ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है